घरमे न्यूज पेपर लेल जाइ छै आओर ओहिसँ जे नागरिक जागरूक होइ छै ओ देखै छिए आओर पढ़ै छिए हरेक तरहके न्यूज रहै छै पेपरमे सब सब एहिके अलग अलग तरीकासँ रहै छै सब जगहके न्यूज आओर हमरा घरमे एगो बच्चा अइ ओकरोपर बुकसब देखै छिए हिन्दीके मैथिलीके इङ्गलिश हरेक तरहके बुक रहे छै मैथेमैटिक्ससबके देखै छिए आओर पढ़बै छिए आओर ओहिमे हिन्दीके बुकसँ ओकरा ज्यादा ललक रहै छै तऽ ओकरा पढ़बै छिए तऽ बतबैए जे ई बता दे व्याकरण तऽ व्याकरणसब बता दै छिए ओकरा पढ़बै छिए तऽ ओ हिन्दीसँ जादा जागरूक रहैए आओर पढ़ैए आओर बतबैए जे होमवर्क बनाकऽ आओर ओकरा हम बता दै छिए सबकिछु तऽ ओ कहैए जे